मंझंदि जी रोटी ऐं राति जी रोटीअ में थोरो अंतर त ज़रूरु हूंदो आहे छो जे करे असां मंझंदि जी रोटी थोरी वज़न वारी खाईंदा आहिनि ऐं राति जी रोटीअ में जेको हूंदो आहे सो हलिको फुलिको खाइण पसंदि कंदा आहियूं मंझंदि जो जीअं हूंदो आहे त सभु सॼो हूंदो आहे दालि चांवरु फुलिको भाॼी हैवी कोई भले पनीर जी भाॼी तर जी भाॼी रायतो सलाद पापड़ सभु कुझु खटाइण असां सभु कुझु हुन में विझंदा आहियूं खाइण सां गॾु वठंदा आहियूं पर जीअं राति जी रोटी हूंदी आहे त राति जो असां हलिको फुलिको सिर्फ़ु चांवरु पुलाव दालि चांवरु पीला चांवरु ऐं हलिको फुलिको जीअं दालि चांवरनि सां ॾही चांवरु थियो ॾही पुलाव थियो हलिको फुलिको ई असां खाइण पसंदि कंदा आहियूं वैसे उहा मंझंदि जी रोटी भले हैवी हुजे छो त असां थोरो हलु हलु कयूं था त हु हुन में हज़मु थी थी वञे पर राति जी जेका रोटी आहे उहा थोरो हलिको खाधो हुजे त असांजी निंड में डायजेशन सिस्टम थोरो कमज़ोरु हूंदो आहे हिन करे उहो सुठे सां डायजेस बि थी वेंदो आहे थी सघे ओतिरो पाण खे राति जो हलिको फुलिको ॾही खिचिणी थियो सा सादो ख़ोराक सातविक भोजन वठणु खपे हुन सां असांखे निंड सुठी ईंदी आहे ऐं आरामु ईंदो आहे ऐं फ्रेश थी वेंदो आहे सरीरु सुबुह जो उथूं त असांजो सरीरु तंदुरुस्त रहे इनकरे असांखे मंझंदि जो थोरो हैवी ख़ोराक खाधो पंहिंजे खाधे में ज़रूरु खां असांखे सलाद विझणु खपे रखणु खपे राति जो ॾही घटि खाइण खपे ऐं असांखे राति जो बि सादी रोटी खाइणु खपे